मां सूरत शहर में रहंदो आहियां ऐं मुंहिंजे आसे पासे में जेका गांमणा आहिनि मां उते डेली वेंदो रहंदो आहियां छोकी मुंहिंजो बिज़निस जो जेको पर्पस आहे उन में मुंहिंजा जेके सामान आहिनि उहे विकणण लाइ मां मुंहिंजे आसे पासे जे गांमणनि में खेड़नि में मुंहिंजो रोज़ु चकरु लॻंदो रहंदो आहे असांजे सूरत शहर जे जेके पासे में बाडोली गांव आहे उन में मुंहिंजो ॿिए टिएं ॾींहुं हिकु दफ़ो चकरु लॻंदो ई आहे उतां जा जेके असां जा ग्राहक आहिनि असांखे डेली फोन कंदा आहिनि की हिते अचो असांखे मालु ॾियो असांखे तव्हांजो मालु जामु वणे थो ऐं उन खां पोइ मां वेंदो आहियां कीम में उहो कीम गांव बि जामु सुठो आहे उतां जा माण्हू बि जामु सुठा आहिनि उते मां वेंदो आहियां मुंहिंजो मालु ॾींदो आहियां ऐं मूंखे उतांजो खाधो बि जामु वणंदो आहे उन खां पोइ मां मुंहिंजो कमु निपटाए करे पोइ मां वेंदो आहियां ओलपाड ओलपाड में असांजा जेका सभिनि खे असां डीलरशिप ॾिनी आहे उन खे असां मालु ॾींदा आहियूं कुझु असांजे ग्राहकनि जी कंप्लेन हूंदी आहे त उन खे असां सुलझाईंदा आहियूं इअं करे करे असांजो सॼो ॾींहुं निकिरी वेंदो आहे गांमणनि में असांखे शहर जी लाईफ घटि वधि वणंदी आहे पर गांमणनि जी लाइफ वधीक वणंदी आहे